हमरा सभके बहुत कम लाइनके सुविधा रहैए लाइन हर वक्त जाइत आबैत रहैए लाइन नहि रहैए एहि लेल हमरा सभ परेशान रहै छी नटवर नहि रहैए मोबाइलमे रिचार्ज बढ़ि गेल यए गरीब लोक छी जियोमे कखनहु रहैए कखनहु नहि रहैए एयरटेलोमे रहैए नहि रहैए नहि नेटवर रहैए नहि की कहै छै रिचार्ज से बढ़ि गेल लाइनके अभाव से भए जाइए बैट्रिक बैस जाइए मोबाइल चार्ज नहि रहैए तऽ हमरा सभके लेल सरकारके जे जे नीक लागनि से करथि गरीब लोक जेना गुजर करैए तेना हमसभ करै छी ओहि लेल सरकारकेँ जे इच्छा होइन्ह हमरा सभके लेल से अपन करू तब आर कतेक अपन घरके खिस्सा बतायब हमरा सभके तऽ घरमे अपन जे यए अपन जेना तेना टूटल भाङ्गल जे जेना होइए से नहि बात बाँकी गुजर बसर करै छी अपन पूजा पाठमे रहै छी अपन बाल बच्चाके साथ रहै छी नीक बेजाय जे होइए सभ चीज घरेमे अपन राखै छी हमरा सभ ओतेक बाजार अयबो नहि करै छी सभचीज अपन देखते हुए समयके अनुकूल हमसभ चलै छी हमसभ एतबय चाहै छी जे आपसमे सभ कियो पर पड़ोसी मिलि जुलि कऽ रही ककरोसँ वातावरण नहि करी वातावरण कयने हानि छै ओहि लेल हमसभ चाहै छी जे सभ कियो हँसि खेलि कऽ जीवन व्यतीत करी किनकोसँ जाहिसँ कि दिक्कत नहि होइन्ह